हँ हेलो हँ हँ हमरा लगमे माछ तऽ जे छै से दस बारह प्रकारके छै हमरा जे छै से सभसँ पहिने रेहू अछि अढ़ाइ सए रु अढ़ाई सए रुपए किलो छै इचना मछली छै चारि सए रुपए किलो दैत छियै एकटा छै कवइ मछली ओ तीन सए रुपए किलो छै टेङ्गरा छै ओहो जे छै से दू सए रुपए किलो छै मारा माछ छै एक सए टके किलो छै अहाँ कोन माछ आब हम ओहिमे ओहिमे ओहिमे बात ओहिमे बात ई छै जे कि किओ गाममे अपना पोखरिसँ मारि कऽ लाबैत छै आ हम सहरसा आरहतसँ लाबै छी हमरा ओतय टेक्स हँ हँ तऽ ठीक तऽ की करबै हमरो तऽ मानि लिअ हमरो तऽ मानि लिअ पोसेतै तखने ने हमरो तऽ पोसबैके ने बात छै हमरा जे पोसेतै तखने चलू चलू हम दू सए टके लगा देबै दू सए टके लगा देब रेहू कतेक लेबै कतेक लेबै तहन तऽ मछली अहाँ नहि लए सकबै एहिलेल कि जे छै से दू सए टके एकटा बात करू ने एकटा छै से गरइ मछली छै उएह लए लेबै हम डेढ़ सए टके दए दैत छी सए टाका चलू एक सए दस लगा दैत छी

अस्सीए टाका कतेक लेबै अहाँ कतेक आब एक डेढ़ किलो मछली लेबै हमरा जे छै से जनैत छियै ने मार्केटिंग लागैत छै हमरा जे छै से रूमके भाड़ा छै भाड़ा लागैत छै हमरो तऽ हँ हँ ओ बात तऽ छेबै करै ठीक छै तऽ अहाँकेँ पैसा खुला यए ने पन सौइआ नहि यए ने सङ्गमे हमरा खुला पैसा नहि छै खुले यए अच्छा तऽ ठीक छै तहन हम अहाँकेँ एक किलो जे छै से नापिके दए दैत छी आरो कोनो मछली लेबै हँ मात्र एके किलो मछली लए कऽ जे छै से घर जेबै आर दोसर कोनो मछली लए लिअ ने मारा मारा मछली पाव भरि लऽ लिअ हँ ठीक छै